हैलो हाँ आप कौन आप पूनम दीदी बोल रही हैं हाँ प्रणाम दीदी हमको पहचाने ना ओ नही पहचाने हम रचना बोल रहे हैं हाँ और हम जो है ना आपके यहाँ घूमने आए हैं ठीक है हाँ हम टूर पर आए हैं तो दीदी हमको आपकी मदद चाहिए क्या आप हमें मदद करेंगे हाँ हाँ तो दीदी आप बताइए ना हमको आपके यहाँ कौन सा जगह है ऐसा घूमने वाला जहां हम घूम सकें ओ कहाँ आप हमको घुमाइएगा हाँ अच्छा दीदी कोई मंदिर कौन सा जगह अच्छी है यहाँ घूमने वाला है हमें बताइएगा तो वहाँ जाएंगे हम को नहीं है आपके स्टेट में अच्छा सिंहेश्वर में सिंहेश्वर कहाँ पड़ता है कहाँ ओ मधेपुरा जिला में हाँ वहीं पर है ना सिंहेश्वर का मंदिर अच्छा चलिए हाँ हाँ हम आए आए हैं आए हैं तो हम जाएंगे घूमने हमको मदद कीजिएगा ठीक है हाँ और कहीं घूमने वाला ऐसा जगह है हाँ दीदी इसलिए तो आपके यहाँ बाग पूरा हरा भरा देख रहे हैं खेत बगीचा सब है तो वहाँ पर भी हमको थोड़ा घुमाइए ले चलिए हम जाएंगे बगीचा सभी आम का बगीचा है यहाँ देखे हैं पूरा देशी आम सब है पूरा बगीचा भरा हुआ है इधर पर भी घूमेंगे हरी भरी खेत है यहाँ तो देखते दीदी मूंग का खेती होता है दलहन खेती सभी होता है आपके यहाँ कोई अपना खेती है क्या अच्छा तो हमको वहाँ ले चलिएगा ना घूमने हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा दीदी मूंग का तो दाल बहुत अच्छा लगता है ना खाने में बहुत बढ़ियाँ इधर ना बहुत और कहीं घूमने का ऐसा जगह है आपके यहाँ आपके गाँव में भी है कोई मंदिर जो ओ हाँ माता राम जानकी का ना हाँ हमको वहाँ पर भी ले जाइएगा शाम में घूमने हम जाएंगे ठीक ठीक अच्छा ठीक है दीदी